एक गाय रखते हैं रखे हैं हम तो एक गाय का चारा कैसा मिलता है उसको खेत जोताते हैं उसको चारा बोआते हें उसको पानी ले सिंचाई करते हैं सिंचाई करके दो तीन पानी देते हैं तो बड़ा हो जाता है बड़ा होने के बाद उसकी कटाई करते हैं काटकर बच्चे ले आते हैं घर पर ही बालते हैं हाथ से उसको बालते हैं मशीन में मशीन में बाल देते हैं फिर उसको गैया को खिलाते हैं गैया को खिलाते हैं और जो चोकर है चुन्नी है और वह पशु आहार है वह बहुत ज़्यादा महँगा हो गया है ज़्यादा महँगा होने से भी हिम्मत घट जाती है कि क्या क्या करेंगे एक गैया के दूध से मैं क्या क्या खर्चा चलाऊँगी क्या क्या चलाऊँगी दूध में वह पशु आहार लाएँगे कि अपना खर्चा चलाएँगे कि गाय को खिलाएँगे कि अपना पेट भरेंगे तो वह भी मैं सोचती हूँ कि इतनी परेशानी में क्यों रहें मैं हरी हरा चीज़ उसको खिलाते हैं गाय को थोड़ा बहुत राशन खिला देते हैं और गेहूँ पैदा होता है खेत में तो उसको भी दर के खिला देते हैं दर के उसका भात बनाते हैं भात चुरौते हैं भात उसको चुराकर और खिला देते हैं दर कर तो वह भी खा लेती हैं तो उसका भी दूध मोटा होता है और चारा से दूध पतला होता है गाय का दूध पतला हो जाता है तो भी अपना यही सोचते हैं कि अपना और गोबर भी होता है तो गोबर का खाद बन जाता है गाय के गोबर से खेत में जाता है तो चारा बोआता है खेत ज़्यादा अनाज पैदा होता है अनाज पैदा होने से ज़्यादा अनाज हो जाएगा तो अपना भी काम चलेगा गऊ माता भी खाएँगी कोई दिक्कत नहीं रहेगी लेकिन अपना यही सोचते हैं कि गैए से काम चलाना है तो अपनी जो असुविधा लौकेगी वही हम काम करेंगे चारा ज़्यादा बोते हैं राशन कम खिलाते हैं अपना एक मैं अपना गाय रखती थी पहले तो वह गाय क्या हुई कि बच्चा देने वाली थी और बच्चा देने वाली थी गाय और वह मर वह बच्चा देने से पहले ही अपना बच्चा दे दी बच्चा देने के बाद एक उसका बड़ार फेंक दी वह बड़ार फेंकने के दवा डॉक्टर उक्टर आए और डॉक्टर इलाज़ करते करते रहे दो दिन तीन दिन जी चौथा दिन वह अपने आप मर गई अपने आप मर गई मैं अपना दो दिन खाना नहीं बना मेरा बहुत मेरा बच्चा रोए बहुत सारा बच्चा मेरा रो रहा था खाना नहीं खा रहा था मैं सोचती हूँ कि मेरे बच्चों इनके लिए मैं अपना एक गाय लेकर आई इतना पैसा लगाकर लेकर आई लेकिन मेरी गाय धोखा देकर चली गई मैं क्या करूँ अब कैसे अपनी रोजी रोटी मैं चलाऊँगी लेकिन रोजी रोटी चलाने के लिए गऊ माता एक मेरे दिमाग में यही बुद्धि दी थी कि एक और बढ़ियाँ से बढ़ियाँ गाय लेकर आई खरीदकर कर्जा पैसा लेकर मैं लेकर आई ज़र्सी गाय ज़र्सी गाय लेकर आई उसी गाय को फिर खिलाने पिलाने लगी तो ज़र्सी गाय में दिक्कत होती है कि उसको धूप लगती है तो हाँफ़ती हैं तो उसको पन्खा लगाइए उसको फरश बनवाए हैं उसको फरश पर रखते हैं उसको नहलाते हैं दो टाइम सुबह और शाम देसी गाय में नहीं दिक्कत रहती है लेकिन जर्सी में रहती है सुबह शाम धोते हैं उसको चारा टाइम से डाल डालते हैं उसका राशन ज़्यादा चाहते हैं तो राशन ज़्यादा खिलाते हैं लेकिन पाँच लीटर छह लीटर दूध देती है एक टाइम सात लीटर भी देती है अच्छी अच्छी रहती है तो बीस बीस लीटर भी देती है लेकिन मेरे पास इस समय है तो छह लीटर दूध देती हैं एक टाइम और खिलाते हैं अपने हद से ज़्यादा खिलाते हैं उसको उसको भी खिलाते हैं इतना कि मतलब खाओ और दूध मुझको दो इसीलिए मेरा रोजी रोटी चलाना है और मेरे बच्चों को भी पढ़ाना है उसी पैसे में और बच्चों को भी पढ़ाना है गऊ माता को भी खिलाना है सबकुछ उसी में देखना है मैं सोचती हूँ कि उसकी सेवा करें मुझको गाय माता मुझको सेवा यही है कि मेरा बच्चों पाव भर दूध पिएँगे हर आदमी को भी पाव भर गऊ माता का दूध पिएँगे तब दिमाग सही रहेगा और कोई प्रकार का रोग नहीं आएगा कोई प्रकार का कुछ दिक्कत नहीं होगी अपने घर में हर आदमी को एक पशु पालन करना चाहिएगा पशु पालन करने में कोई फ़ायदा छोड़कर दिक्कत नहीं होती हैं दिक्कत वही होती है कि जो चारा ले आते हैं कोई नहीं रह नहीं रहेगी घर पर तो कौन खिलाएगा तो वह भी सम्भावना का हो जाता है जो बच्चे रहते हैं और घर के भी बड़े सदस्य रहते हैं वही खिलाएँगे लेकिन जो घर के सदस्य रहते हैं चल जाते हैं जिनकी सदर से गऊ माता पालन लेती हैं उसी चल जाते हैं उसका बार बार दिमाग में रहता है कि मैं नहीं रहूँगी तो मेरी गऊ माता कैसे खाई कैसे पीही खाई कि नहीं खाई अपना कैसे रहेगी नहीं खिलाएँगे बच्चे कर पाएँगे नहीं कर पाएँगे मेरा टेन्शन बना रहता है लेकिन मैं सोचती हूँ कि एक दिन परेशानी हो लेकिन जाना तो पड़ेगा हमको वहाँ पर लेकिन गऊ माता को मेरे तो ध्यान तो है कि मैं गऊ माता को ध्यान में हूँ अपना जो गऊ माता अपना खाएँगी पिएँगी यही होगा कि थोड़ा दूध बच्चे खिलाएँगे तो थोड़ा दूध भी कम देंगी और गऊ माता की भी आत्मा पेट भी में नहीं भरेगा लेकिन मैं आऊँगी तो फिर से ही देखेंगे उनको खिलाएँगे उनको पिलाएँगे उनको हम बड़े अच्छे से रखेंगे वह मुझको दूध देंगी उसी प्रकार से मैं चलूँगी उनकी व्यवस्था से मैं रहती हूँ गऊ माता मुझको कभी परेशानी दस रुपया की दिक्कत नहीं करती हैं हमेशा दस रुपया काे हमको देती हैं और मेरे आदमी सिकोटी की नौकरी करते हैं सिकोटी की नौकरी में कितनी आमदनी है चार लड़के को पढ़ाना है और तीन लड़कियाँ मुझको शादी करनी है एक की किसी किसी तरीके से मैं शादी कर दी लेकिन अभी दो लड़कियाँ हैं उसको कैसे कैसे मैं बी ए पढ़ाई उसको पढ़ा ली एक ठो दस में है उसको भी मैं सोचना एक लड़का भी है उनका भी सोचना है सभी लोगों की मैं चिन्ता में मरती हूँ गऊ माता की भी चिन्ता में रहती हूँ कि मैं अपना गऊ माता को दिक्कत नहीं दें अपना परेशानी सिर के अपने कष्ट पर रहकर मैं गऊ माता की अपनी सेवा करती हूँ मैं हमेशा सोचती हूँ कि गऊ माता की सेवा करने में हमको इतना फलित है कि कभी एक रोटी का मुझको गऊ माता कमी नहीं दे रही है तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि हमेशा गऊ माता का ही पालन करूँगी